सगळ्यांत खूब म्हाका आवडटा रांदपाक दाळ तर दाळ आमी कितें करतात पयली दाळ उकोड घालप आनी मागीर दाळे इल्लो कांदो घालप मागीर दाळ उकडली मात्शीं उकडली न्हू भितर चून मिरसांग हळद हीं घालून आमी शिंजोवप शिंजली म्हणटकच मागीर ती कितें करप मात्शें उदीक घालप भितर आनी आयन वांटून बी घातले न्हू उदीक घालून तिका मात्शी वडोवप ती वाडयली काय मागीर आमी धवळीत रावप चुलीर दवरून मागीर धवळून धवल्ली मागीर ती तापली खतखतली काय ना मागीर काडप मागीर घेवन आमी जेवप ती शीत रांदलें दाळ रांदली दाळीन वेवस्थीत जेयता आमी

आनी जेवलीं काय ना मागीर जालें दाळ मागीर सायडीक दवरप